بات جب پسندیدہ مضمون کی جاتی ہے تو مجھے جو سب سے زیادہ پسند اردو کا مضمون ہے کیونکہ اردو زبان کو پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پر اس مجبونجھ کے مضمون کے اندر اگر کوئی کہانی یا کوئی افسانہ نظر آتا ہے تو اس کو تو میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں یا پھر اپنے استاد سے اس کہانی اور افسانہ کے بارے میں پوچھ کر کرتا ہوں اور بات جب میرے مشکل مضمون کی جاتی ہے تو مجھے میں تو بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے میں جب بھی اپنے اسکول کے دن یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ وہ بھی کیا ہی دن ہے تھے نہ کوئی ٹینسن اور نہ کمانے کی فکر بس پڑھنا لکھنا اور گھومنا پھرنا اور بس مزے کرنا یہ سب یادیں بہت اچھی اور خوشبودار ہے میرے لیے یہ سب چیز میرے لیے واقعی ایک ایسی یادگار ہے جس کو میں نے پھر سے پانا چاہتا ہوں لیکن وہ وقت گزر جاتا ہے وہ وقت واپس نہیں آتا